हर कंहिंजा हिन दुनिया में अलॻि अलॻि गुरू हूंदा आहिनि ऐं माण्हूं हुनजो नाम वठंदा आहिनि मुंहिंजो गुरू राधा स्वामी आहे जीअं त हिकु ॾीहुं मां हुननि जो प्रोग्राम टीवीअ ते ॾिठो त हुन जा प्रवचन मूंखे ॾाढो मोहित करे विया ऐं मां वञी हुननि जो प्रोग्राम शुरू कयो ऐं हुन ॾींहं खां उहे मुंहिंजा गुरू थिया